बहुत अखन एहनो एहन आदमी छै अपन गाँव देहातमे जे मुर्गी पालन से बेसी इंटरेस्ट रखै छै अन्यथा जे कोनो राशन पानिके धन्धा जे करत तऽ ओहिमे ओकर नहि इंटरेस्ट कोनो तऽ मुर्गी पालन या आओर कोनो मछली पालन भेल जेनाकि जे मटन हब भेल एहिसबमे बेसी इंटरेस्ट राखलक जे हमरा एहिमे फायदा इनकम बेसी होएत ओहिमे फायदा नहि छै तऽ हम ई चीज कऽ ली तऽ रङ्ग बिरङ्गके दोकान एहेन समय सऽ बहुत तरहके रङ्ग बिरङ्गके खुजलैहए तऽ मछलीके बेसी ओते नहि छै चलन तहन तऽ आब जे मुर्गी पालन बहुत तरहके रङ्ग बिरङ्गके खुजलैहए कोइ किछु खोल खोलतै तऽ ओहिमे सब अपन अपन रोजगार गोटाक एहनो बहुत आदमी छियै जे शाकाहारिये छै या आओर किछु मछली या मुर्गी से बहुतके इंटरेस्ट छै तऽ रङ्ग बिरङ्गके बहुत आदमी एहनो छै तऽ सबके अपन अपन च्वाइस छै खिलाफ छै जे हम ई मैटरमे जुड़ब हमरा ओहि मैटरमे अछि हमरा एहिमे बेनिफिट होएत तऽ सब अपन अपन जे छै से लागल रहै छै उत्पाद बढ़बै पर मछली पालनमे लागत तऽ कोइ मुर्गी पालनके बिजनेस खोलत तऽ बहुत तरहके छै ताहि से बेसी कतेक शाकाहरियो छै जे ओकरा आओर सबसऽ ओ कोनो इंटरेस्ट दुनिऑंक कोनो माजा नहि छै जे हम ओहिमे लाइनमे जुड़ब तऽ हमरा ई फायदा होएत ओ फायदा से जानकारी रहत तऽ रङ्ग बिरङ्गके अखनो मार्केट देहात एरिया छै सब रङ्गके सब व्यपार बिजनेस धन्धा अपन गुजर कऽ रहल यए तऽ सबसे बेसी अखनो एहेन छै जे मुर्गी पालनके बेसी चला चलती छै मछलीके कम छै ओ तऽ रङ्ग बिरङ्गके मार्केटमे अपन यूज हुअऽ दै छै सीनियर चलै छै तऽ मछली मटनके बारेमे जे कहल जाए तऽ ओ सबसे निचाॅं छै ओहि सऽ उप र अखैन मुर्गी हब के चलै छै सब अपन अपन गामघार शहर परदेश छोइर कए अपन गाँवमे अपन बिजनेस धन्धा जे कुछ भेल अपन रोजी रोटी चालू करैयए तऽ हम अतबए ओइसए ओक्क